हमरा आरके क्षेत्रमे किएकि बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ जे होइ छै पढ़ाइ लिखाइ होइ छै पहिले बाहरमे आब घरमे छोटा छोटा रहै छै तऽ घर पे पढ़बै छै आ कोइ पढ़ै लिखै कऽ किछो बड़ा भए जाइ छै तऽ बाहरके भेजै छै बाहर किछु पढ़ै लिखै छै पैढ़ लिखके कोइ किछु डॉक्टर बनै छै कि इंजीनियर बनै छै कि कोइ चीज मतलब बनै छै पैढ़ लिखके ओहने आ एतै घरमे तऽ पहिले पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ रहै आइ आब तऽ सभके पढ़ाइ लिखाइ होइ छै बच्चाके बढ़िआँ धिया छोटा छोटा बच्चाक पढ़बै लिखबै रहै पहिलेके जबाना रहै पढ़ाइ लिखाइके एतेक ध्यान नहि दै रहै पहिले बहुत किछु पढ़ल रहै कोइ बहुत ओहिना रहे रहै अनपढ़ रहे रहै आब तऽ हरेक के घरमे पढ़ाइये लिखाइ सभकिछु चीज छियै जा पढ़ाइ लिखाइ नहि हेतै ता कोइ कामे नहि होइ छै आब तऽ हरेक चीजमे बाल बच्चा धिया पुताके जी जान लगाके जोड़ लगाके अपन पढ़बै छै लिखबै छै

पहिले तऽ एतना पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ रहै बहुत रहे रहै ओहिना रहै छै नान गुआरे रहे रहै बिना पढ़ल लिखल तऽ हरेक बाल बच्चा पढ़ै लिखै छै आब तऽ हर चीजके मतलब सुविस्तो भए गेलै आ पहिले एतना तऽ सुविस्ता नइ रहै तऽ मतलब थोड़ा लोक केँ कुछ दिक्कत भए जाइ रहै आब बाल बच्चा पढ़ै लिखै छै बाहर जाइ छै यानि कि बाहरे दिल्लीये चैल जाइ छै पटने चैल जाइ छै कि कही भी जाइके बढ़िआँ पढ़ै लिखै करै छै आ घरपे तऽ पढ़ाइ केकरो होइ नहि छै कि देहात छै बाहरमे टाउनमे दै छै मतलब किछु दिन पढ़ै छै तऽ टॉउन शहरमे पढ़ै छै तऽ किछु दिमाग ज्ञान जादा बढ़ै छै आगाँ बढ़ै सभ बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइके ठीक से चलै छै हरेक चीज लोग माय बाप कमबै छै कमाके बाल बच्चाके पढ़ै पे जोड़ दै छै जे बाल बच्चा पढ़तै लिखतै कुछ आगाँ बढ़तै आगाँ के चीज लिए कुछ सोचतै सभके खुआब रहै छै अपना अपना बाल बच्चाके ठीक से पढ़ै लिखै छै यानि की एने रहै छै गाममे तऽ एतना पढ़ाइ लिखाइ होइ नहि रहै आब बाहर जाइ छै तऽ पढ़ाइ लिखाइ होइ छै बाल बच्चाके बहुत किछु सोचे छै अपना अपना बाल बच्चाके मतलब हमे पढ़बेती ई बनबै उ बनबै खुआब रहै छै बहुत अपना अपना बाल बच्चाके मतलब पढ़ाइ लिखाइ ठीक से करै छै आब पहिले एतना पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ रहै मतलब किछो कमो पढ़ै लिखै रहै काम धन्धा करैमे रहै रहै बाल बच्चापर ध्यान नहि दै रहै पढ़ाइ लिखाइमे पढ़ाइ लिखाइमे ध्यान दैती तऽ थोड़े कोइ मुर्ख रहतियै आबके बाल बच्चाक तऽ पढ़ाइये लिखाइ छियै जब पढ़ाइ लिखाइ नहि करतै तऽ किछु हेबे नहि केलै पढ़ाइये लिखाइ आब सभकिछु छियै लोक आब बच्चा सभके जे पढ़ेतै लिखेतै नहि तऽ तब ओ किछु बनतै केनाके पढ़ाइ लिखाइ करतै तभी ने किछो बनते डॉक्टरी बनतै इंजीनियर बनतै किछु भी मतलब जे अपना बाल बच्चाके खुआब रहै छै से अपन बनै छै पढ़तै पढ़ाइ लिखाइमे बेसी जोर पड़ै छै आब पहिले तऽ एतना पढ़ाइ लिखाइ होइ नहि रहै पहिले पढ़ै लिखै नहि सकै रहै बाल बच्चाके मतलब किछु दिक्कत भए जाइ रहै पइसा कमबै रहै पइसा मे रहे रहै ज्यादा पढ़ाइ लिखाइ मे रहे रहै कम